हमें चावल लेना है तो आप चावल दिखा सकते की किस भेराइटी में कौन कौन सा चावल है आपके पास शॉप पर ठीक है आते हैं आप बताइए कौन कौनसी भेराइटी का चावल है आपके पास कौन कौनसा चावल है हमें लेना है बुड्डा भोग लेना है पाँच पैकेट लेना है कैसे किस रेट प्राइज क्या है औ दूसरा का और दूसरा चावल का रेट कितना है चार सोलह सै का डिस्काउन्ट नहीं मिलेगा उसमें ठीक है आप डिस्काउन्ट नहीं दीजिएगा तो ठीक है दस पैकेट दे दीजिए बुड्डा भोग होम डिलीवरी करवा दीजिए ठीक है ऑटो का चार्ज आप दे दीजिएगा क्योंकि मैं मार्के उसमें मार्केट प्राइज पर सामान मिलता है तो उसमें सब फेक्टर को सब जुड़ा रहता है आपका ठीक है हम दे देंगे आप अच्छे क्वालिटी का भिजवा दीजिए कोई फटा चिटा नहीं आराम से सेफ़्टी से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए हाँ और और कोई और नया भेराइटी का और चावल आया है और कुछ गेहूँ वगैरह मकई वगैरह है कैसे रेट है ठीक है पच्चीस सौ का है के जी कैसे है ठीक है उसमें पचास के जी कर दीजिए और डिस्काउन्ट वगैरह हो लेस करके ठीक है लेस होता है तब ठीक है पचास के जी कर दीजिए पैक और होम डिलेवरी करवा दीजिए भिजवा दीजिए पेमेन्ट पेमेन्ट हम ऑनलाइन पेमेन्ट कर देंगे ऑनलाइन ट्रानजंक्शन ठीक है और और कोई और आपके पास है कुछ और भेराइटी बोलिए और कुछ कुछ और जो हमें पसंद है